जेरै जोंनि गामियाव दा जोङो बिदिनो दाइबिटिसनि मुलिखौ जोङो दा बिदिनो सुमफ्राम बिजौ माबा बिजौ बायदिसिना माबालाबायनानै जायो ओमफ्रायथ' बे नोंसिनि माबा दानि बे माबायाथ' मा रोखोम जोंथ' मिथिया